अस्पताल को जो है अच्छा मतलब है नहीं क्लैमपुर जैसे है और प्राइवेट में जो होता है उसका जो है ऐसे उससे बढ़िया है प्राइवेट है सरकारी में तो उतना सफाई सू है नहीं और हम लोग देहात में देखा लेते हैं लेकिन फिर भी जाना पड़ता है वहीं सरकारिए में सरकारी जब तक बोलता है जो जाए अपना प्राइवेट से देखवा लीजिए तो हम लोग प्राइवेट में भी जाते हैं और जैसे अच्छा होता है और वहाँ से भी हम लोग दिखवा के आते हैं इलाज उलाज करवा के आते हैं लेकिन अभी सरकारी हॉस्पिटल का उतना अच्छा है नहीं सफाई में भी अच्छा नहीं रहता है डॉक्टर भी टाइम से नहीं आता है और हम लोग जाते हैं जो तो कहता है तुम लोग बैठो तो हम लोग बैठते हैं तो तबियत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वहाँ से फिर हम उस डाक्टर को बोलते हैं जो लेके भाई देखिए ये क्या हो गया तो कहता है डाक्टर साहब आएंगे तब देखेंगे हम हम लोग कहें कि उसको कि जो भाई हमको टाइम से इलाज होगा तब तो पेसेंट बचेगा चाहे ठीक होगा तो कहता है ये ठीक है आप ऐसा कीजिए ले जाइए प्राइवेट में तो हम लोग फिर सोचते हैं जो प्राइवेटे में देखा लेते हैं तो हम लोग फिर पराइवेट में लेके जाते हैं ओते अच्छा है नहीं ये सब सरकारी हॉस्पिटल का बढ़िया है नहीं सिस्टम नहीं चला पाता है और डाक्टर साहब जो है सो आता है लेट से आता है तब तक मरीज को दिक्कत होती है और हम लोग के भी परेशान रहते हैं जे हाँ भाई जे क्या करें नहीं करें तो वही सोचते हैं जे प्राइवेटे में दिखवा लेते हैं कितनी बार लेके गए थे जो दिखवाने के लिए तो वही समस्या है जो टाइम से नहीं रह जाती है डाक्टर तो क्या करें यही सब है और मतलब फिर भी जाते हैं हम लोग सरकरिए में पैसा उसमें कम लगता है और प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगता है इसलिए हम लोग सरकारिए में सोचते हैं जे जाएँ लेकिन वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं रहता है तो फिर हम लोग चाहते हैं कि जो जाएँ प्राइवेट में लेकिन प्राइवेट में तो पैसा वैसी लगता है कोनो चीज का इलाज कराइए जैसे सर दर्द हुआ चाहे किसी को पैर टूट गया किसी को हाथ टूट गया तो उसमें जो है सो टाइम लगता है वैसी लेता है टाइम कहता है अभी एक घंटा में होगा चाहे दो घंटा में होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं जे भाई हमको करवा दीजिए पैसे लेके करवा दीजिएगा तो अच्छा रहगा तो कहता है कि जे नहीं सो नहीं होगा अभी डाक्टर साहब नहीं आए हैं तो हम लोग जाते हैं प्राइवेट में जाते हैं और दिखवाते हैं और क्या कहता है सो उसी से हम लोग इलाज करवाते हैं और रह गया जो अच्छा सिस्टम नहीं है अपने जौन हॉस्पिटल का